अगर अ'ऊं गल्ल करां अपने ज्यादा मश्हूर रवाजें दी जेह्ड़े साढ़े कल्चर बिच्च होंदे न ते ओह् साढ़े शां पैहले ऐ रंगोली दिक्खो रंगोली अस कैल्ली बनाने आं जिल्लै दिवाली होंदी तां अस रंगोली बनाने आं इन्ने शैल कलर आह्ननने बजारा ते फ्ही ओह् रंगोली फुल्लें आहली बनानी ठीक ऐ ते ओह् बी इक साढ़ा रवाज ऐ कोई कोई बनांदा ते कोई कोई नेईं बट इत्थै रवाज ऐ कि रंगोली बनानी कोई होर बी कोई निक्की मुट्टे फंक्शन जि'यां होंदे घरें घरें च तां बी रंगोली लोक बनांदे क्योंकि रंगोली जिसलै बनाई दी होंदी दिक्खने गी बड़ी अच्छी इक बड़ी अच्छी लगदी दिक्खने गी क्योंकि ओह् रंग होंदे रंग बरंगे रंग बिच्च लाए दे होंदे फुल्लें आंह्गर बनाए दे होंदे दिक्खने गी बड़े शैल लभदे फ्ही उसी किसै च बी मतलब उसी बनाई सकदे आं कोई बी ध्यार होई सकदा उत्थै बनाई सकदे ओ जां कोई ब्याह् कारज होए उत्थै बनाई सकदे ओ दूग्गा ऐ जियां अस सूरज गी पानी दिन्ने आं सूरज गी जिल्लै पानी दिन्ने आं अस इक आखदे न सूरजै गी पानी देने कन्नै केह् होंदा इक इक मतलब इक इयां बड़ी ताकत जन औंदी साढ़ै अंदर न्हाई धोइयै उट्ठना ते फ्ही सूरजै गी पानी देना एह् बी इक साढ़ा रिवाज ऐ साढ़े कल्चर दा इक एह् बी बड़ा हिस्सा ऐ ते बड़े म्हान बड़ा बदम बी जंदा ऐ इस कल्चर गी साढ़ै इत्थै क्योंकि एह् बी इक रिवाज बनी चुके दा ऐ कि कल्चर गी मतलब कि सूरज गी पानी देना दूआ ऐ इक होर ऐ जियां साढ़ै रवाज गै ऐ एह् इक रवाज इक आया ऐ ओह् ऐ संदूर लाना मत्थै मत्थै उप्पर संदूर लाना जनानी कैल्ली मत्थे उप्पर संदूर लांदी ऐ जिल्लै ओह्दा ब्याह् होंदा ऐ ते मत्थै उप्पर संदूर लांदी ऐ फ्ही मन्नेआ जंदा ऐ कि भई ब्याह् होई गेआ ऐ ठीक ऐ ते दिक्खो तुस गल्ल ते दिक्खो तुस ते संदूर लाना संदूर लाना इक सुहागन जनानी आस्तै बड़ा जरूरी ऐ ठीक ऐ हून अस दस्सो संदूर लाना केह्ड़ा बड़ा जरूरी ऐ हूं कि एह् बी इक साढ़ा रवाज ऐ होर एह् रवाज जेह्का ऐ ओह् बड़ा चरोकना चलेआ आ करदा ऐ

आखदे बी हैन कि जनानियां जेल्लै संदूर पांदियां ते मतलब मर्हाजै दी उमर लम्मीं होंदी ऐ इयां मतलब गल्लां बनाई दियां एह् बी इक रवाज ऐ इक बड़ा बड्डा रवाज ऐ इक साढ़ै इत्थै जेल्लै कुड़ी दा ब्याह् होंदा तां नुहाड़ै मत्थै च संदूर पांदे पैहलू गै नुहाड़ा ब्याह् मन्नी जंदा कि दूई गल्ल ऐ कि जेल्लै संदूरै कन्नै कन्नै मंगलसूत्र एह् दोए चीजां जेह्कियां न एह् ब्होत जरूरी मतलब बड़ा आखदे हैन कि सदियां पैह्लें एह् रवाज जेह्का ऐ एह् चलदा आवा करदा ऐ होर एह् रवाज जेह्का ऐ बड़ा गै ज्यादा मश्हूर रवजा ऐ साढ़े कल्चर दा जेल्लै मंगलसूत्र ते संदूर पांदी इक कुड़ी तां गै नुहाड़ा बर् व्याह् जेह्का ऐ ओह् मतलब मन्नेआ जंदा ऐ कि नुहाड़ा ब्याह् होएआ ऐ फलाने बंदे कन्नै ते गल्ल करचै अगर अस मंदरें दी ते अस लोक मंदरें जन्नें कि क्योंकि साढ़ै एह्बी इक रवाज ऐ कुसै मंदर जाना पूजा करना एह् बी साढ़ै इक रवाज ऐ ते अस तां गै जंदे कोई बी मन्नत मांगनी होए ते अस मंदर जन्ने जि'यां माता वैष्णो देवी दा मंजर होई गेआ अस जित्थै जन्नें पूजा पाठ मतलब पूजा करने जन्ने कि इक मतलब इक नजारा दिक्खने गी जन्ने गी किन्ना अच्छा ऐ कन्नै इक बड़ी खुशी मैह्सूस होंदी कि साढ़ै गै ग्रां बिच्च इयां साढ़ै गै लाके च साढ़ै गै इंडिया बिच्च इन्ने अच्छे अच्छे स्थान न जित्थै अस जाइयै पूजा करी सकदे जित्थै जाइयै मन्नतां मंगी सकदे ओह् मन्नतां ओह् पूरियां होंदियां बी हैन जियां दरगाह् जन्नें दरगाह् केह् होंदा कि जियां दिक्ख साढ़ै देवी देवते होंदे देवी देवतें दियां साढ़े देवते दी जे पता गै अं पराने रवाजे दा एह् पराने जमाने दे चलदे आ'रदे साढ़ै देवते होंदे उनेंगी मन्नना देवते केह् केह् होंदे कि ऐतबारें जां कुसै बारें रुट्ट दिंदे ते खुआसने ते दरगाह् जन्ने जित्थै साढ़े बड़े पराने बुजर्गें जिनें जित्थै स्थान होंदा हा जित्थैं साढ़े देवी देवते होंदे उत्थै जन्ने आं अस उत्थै रुट्ट शुट्ट दिन्नें केईं लोक छिल्लू बी दिंदे बक्करा बढदे ते ओह् चढ़ांदे जि'यां मुसलमान जि'यां द रोजे रखदे रोजे रखदे दिक्खो हा उंदा बी कोई होंदा उंदा बी इक रवाज ऐ कि रोजे रक्खने ऐ पता नेईं किन्ने चाली पता नेईं इक म्हीना इंदे रोजे चलदे न ठीक ऐ ते ओह् बी ओह् रखदे एह् बी इंदे रवाज न इक मतलब बड़े ज्यादा कल्चर जेह्के न साढ़े कल्चर दे अंदर एह् इक रवाज न एह् बड़े ज्यादा मश्हूर न ते होर एह् बड़े ज्यादा जरूरी बी हैन हर इक इन्सान जेह्का ऐ इ'नें रिवाजें गी दिखदा सुनदा ते क्योंकि जेह्की बी जिंदगी जेल्लै स्टार्ट होंदे न जि'यां दिक्ख पैह्लें ही कि संदूर ते अ मंगलसूत्र मना एह् इक शुरुआत होंदी ऐ नेई जिंदगी दी कुड़ीजेल्लै ब्याह् करी जंदे न होर शुरुआत होंदी ऐ जेल्लै उसी संदूर ते मंगलसूत्र पेई गेआ मतलब नुहाड़ा ब्याह् होई गेआ एह् जेह्कियां चीजां न निक्की निक्की चीजां न एह् रवाज जेह्के साढ़े कल्चर दे अंदर औंदे एह् बड़े ज्यादा मश्हुूर न होर इंदी जेह्की ऐ जेह्की अज्जै दे जमाने च इंदी जेह्की म्हत्ता ऐ ओह् बड़ी ज्यादा बड़ी चुकी दी ऐ